जोंनि चिरां जिल्लायाव दा माइ माइरंजों लोगोसे बायदिसिना बिफां लाइफां गायनाय जादों मोसौल' नङा बोरमाल' नङा मो मैसो दाउ फाराम बोरमा फाराम दाउ फाराम बोरमा फाराम बायदि मोसौ जारसिफोरबो फिनाय जायो आरो दै दैखर फोर दंखल गामि गामि दंखल सोसन्नाय जादों वादार साप्लाइ सोसन सो होनाय जादों दंखल दंखल खायसे खायसे जायगायावथ' दै मेसिनबो गैजाया दैखरबो गैया दैमायाव लायनांगौ जायो दैमायाव लायनानै थांनानै लायनांगौ जायो माइरं माइरं दैरं माइरं दैरंबो मोन्नाय जाया गासिबो आटा आटाबो आटाबो मोनो आटाबो मोनो सुजि मोनो गासिबो दिहुनजादों माइरंजों माइरं माइ माइ माइरंजों लोगोसे बायदिसिना मुवाबो मोन्नाय जायो सबाय बेसर सिबिं बायदिसिना देमसि स देमसि आरि गासिबो मोन्नाय जायो गय बिफां बायदि फिफां लाइफांबो गायनाय जायो गय गय बिफां गाम्बारि बिफां तितासाब बायदि चिरां जिल्लायाव गायनाय जायो रबर फिफां रबर फिफां गायनानैथ' मेरला मानसिफ्रानो दा रां खामायगासिनो दं दंखल खायसे खायसे जायगायाव दंखल सोसन्नाय जादों दंखल होनाय जादों दै वादार साप्लायबो हरनाय जादों दा जोंनि गामियावबो जोंनि गामियाव दा दैखर दङ दैखर हरदों बांसिन मानसिफ्रानो दंखलसो बांसिन मानसिफ्रानो दंखलसो साइडावबो वाटार साप्लाय होनाय जादों सिगां समावथ' दिगदारमोन दंखलबो गैया खारेनबो गैया जेबो गैया दैखौबो दैमायावसो रोगानानै जानांगौमोन खस्थ'मोन दा सिगांनि बादि खस्थ' नंला आरो जाबाय दंखल मोनबाय दा दैखरबो मोनबाय सिगाङावथ' खारेनबो खोमसि खोमलावमोन खारेन मोन्नायाबो बावाखै खारेनबो गैयामोन दा खारेनखौबो मोनबाय दंखलबो मोनबाय जाबाय आरो दैमायावबो दा दै रोगानांला बेजोंनो दा सलिनानै जायो गासैबो दा बिफां लाइफांफ्राबो जायो गय बिफां जेरै गय बिफां बायदिसिना गासैबो दा जाजोबसै आरो गय बायदिसिना दाउ अमा बोरमा फिनाय जायो मोसौ मैसो गासिबो लाजोबनाय जायो बायदिसिना जायगा जायगा दाउ फाराम अमा फाराम बायदिसिना खालामनायबो जाबाय जायगा जायगानो